मूंखे राजा राम पसंदि आहे जंहिं पंहिंजी राणीअ खे सीता माता खे बचाइण जी जाम कोशिश कई ऐं वापसि हुन खे अयोध्या वठी आहियो हाणे पंहिंजे रहस्य जे लाइ रक्षा करण जे लाइ पंहिंजी सीता खे त्याग कई अहिड़ी तरहि राजा राम भॻिवानु मूंखे जाम पसंदि ऐं मूंखे रामायण पढ़णु जाम वणंदो आहे मां राजा राम सीता राम खे जाम मञींदी आहियां जंहिं पंहिंजे असांजे हिंदू धर्म में ॾियारी मल्हाईंदा आहियूं ऐं नओं वर्ष मल्हाईंदा आहियूं अॼु ताईं हुन खे मञींदा आहिनि नी ऐं रावण जे रावण खे सॼा जो पत्थर ॾिनई ऐं विभीषण के हुन खे पंहिंजो राज हक जो वठी ॾिनाईं ऐं हनुमान जे सुग्रीव जो का बि वया न्याय वठी ॾिनाईं हिन करे मूंखे राम भॻिवानु जाम पसंदि आहे मां बार बार रावण कथा पढ़ंदी आहियां हर दफ़े नयूं नयूं ॻाल्हियूं नयूं प्राप्त कंदी आहियां पंहिंजे भाव खे भरत खे राज गद्दी पंहिंजे माता जो मरण लाइ पंहिंजे राजा राम पंहिंजे भरत खे सॼी गद्दी ॾेई छॾियाईं

राम रामायण में राम भरत बि हिन जो तयारु जाम कंदा हुया हिन करे भरत पंहिंजो राज्य साह स्वीकार कईं ऐं पंहिंजे राम जी प पघर कयूं हे रखी करे राज हलायाईं पर कॾहिं गद्दीअ ते न वेठो हेड़ो मां प्यार राम भरत जो कॾहिं जिंदगी में न डिठो अॼु त हिक भाउ ॿ भावर पाण में विड़ी करे ढांगा थींदा आहिनि पाण जे विणंदा आहिनि हिक ॿिए जी शिकिल ॾिसंदा ना आहिनि अगरि की इस्कूलनि में ऐं कॉलेजनि में रामायण पढ़नि वञनि त सभई संसार असांजो सुधरी वञे ऐं ख़ासि करे सिंधी समाज वारा खे इहो करणु खपे ऐं ॿारनि खे असांजे कॉलेज वारनि खे रामायण कथा पढ़ाइणु खपे ऐं राम जी आखाणी सत युग युग हलंदी आई हुन में जाम सुठो सिखण जो आहे त पंहिंजी माता जो आज्ञा जो पालन कयाईं पत्नीअ जी धर्म रक्षा कयाईं देश जी रक्षा कयाईं इहो सभु सिखण जो घणी ॻाल्हियूं आहिनि